नमस्ते सर मैंने ऑटो बुक कराया था आपके यहाँ से और उन्होंने मुझे बोला था कि आधे घंटे में हो जाएंगे आ जाएंगे यहाँ पर पर मैं यहाँ पर एक घंटे से खड़ी हूँ और वह अभी तक आए नहीं और उन्होंने फ़ोन कर रही हो तो वह फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं अगर वह नहीं आ रहे हैं तो मुझे बताएँ तो मैं कोई और करूँ